हाँ हैलो सर ठीक है सर अच्छे से हैं हाँ आप तो बनाते हैं हमको चार पाँच दीवान चाहिए अलमारी चाहिए चार पाँच दस बारह तो कुर्सी चाहिए और अलना यह सब जी अच्छा किस चीज का बनता है सर कौन सी

सबसे मज़बूत तो शीशम की होती है इसमें के बना दीजिए जी हाँ और ज़्यादा दिन भी चलते हैं अच्छा हाँ और दीवान भी दीवान दीजिएगा सर पलंग में भी डिजाईन चाहिए लकड़ी वाली सब चीज़ अगला फूल वाला का रहता है फूल वूल का पलंग में फूल का चित्र नहीं रहता है फूल वाला वह भी हाँ वह भी डिजाईनदार चाहिए

अच्छा देखने में सुंदर लगे

और क्या क्या बनाते हैं सर और भी बनाते हैं किवाड़ घर का दरवाज़ा तो उसमें भी डिजाईन देते होंगे नहीं डिजाईन वाला आता है ना डिजाईन वाला जी

डिजाईनदार लेना है और मज़बूत भी चाहिए हाँ हाँ हाँ खिड़की भी खिड़की भी चाहिए ना खिड़की भी चाहिए ठीक है